वह जो हमारे क्षेत्र में फ़सल होती है गेहूँ और सोयाबीन जैसे कि उनको हमें काटना पड़ता है जैसे अब तो मशीने चल गई काटने के लिए बहुत सुविधाएँ कर दी है सरकार ने ऐसा कुछ नहीं हैं अच्छे से सोयाबीन भी कट जाती है गेहूँ भी कट जाते है और जैसे वह हम मण्डी ले जाते है तो वहाँ पर है ना थोड़ी सी दिक्कत आती है वह हमें दो दो दिन रुकना पड़ता हैं वहाँ पर जेंट्स लोग हैं जो परेशान होते हैं दो दो दिन रहना पड़ता हे वह पंजीयन पर भेजते है तो टाइम तो लगता हैं पंजीयन पर जैसे नाम तो आ जाता है लेकिन दो दिन भी हो जाते हैं कभी चार दिन भी हो जाते हैं वहाँ पर जब अपना नम्बर आता है अपना नाम आता है तभी हम अनाज तौल पाते हे और मण्डी कर पाते हैं तो वैसे पैसे तो अच्छे मिल जाते हैं वह पंजीयन पर हमें बहुत अच्छे से और जैसे कभी फसल भी कट जाए पानी गिर जाए अपने गेहूँ बिगड़ गई है नीचे पड़ गए सोयाबीन सड़ गई है अपना अनाज पूरा खराब हो गया तो सरकार वैसे मुआवजा तो अच्छा देती है लेकिन एक ही बात है कि हम वह मण्डी पर थोड़े परेशान होते हैं मण्डी में जाने में परेशान होते वहाँ पर रुकना पड़ता है बाकी सब तो ठीक है अच्छे से मिल जाते हैं पैसे तो अनाज के मुआवजा भी अच्छे से मिल जाता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं